जी हाँ मेरे भाई बहन है और कई मामलों में वो मेरी तरह हैं मैं उनकी तरह हूँ और कई मामलों में हम लोग अलग भी है जैसे कई फैमिली केयर में हम लोग एक ही जैसे हैं पढ़ाई मे हम लोग एक ही जैसे हैं और हम लोगों की काफ़ी पसंदीदा चॉइस भी एक ही जैसी है और किन मामलों मे अलग हैं तो हम लोग को जैसे कि उन लोगों को खाना बनाने नहीं आता तो मुझे खाना बनाना आता है उनको गाड़ी चलाना नहीं आती तो मुझे गाड़ी चलाना आती है